ناسک ضلع میں کچھ عام روایتی پکوان یا کھانے کی چیزیں جیسے چاول روٹی یہ ناسک ضلع میں ایک اہم کھانا ہے جو ہر وقت کھایا جاتا ہے بریانی یہ خوشبودار اور لذیذ پکوان ہے جو گوشت مسالہ اور چاول سے بنایا جاتا ہے دال پوری یہ ایک مزیدار ناشتہ ہے جو دال آلو مسالہ اور سرسوں کے تیل سے بنایا جاتا ہے دال پوری ایک روایتی کھانا ہے جو صدیوں سے ناسک ضلع میں کھایا جاتا ہے یہ کھانا ضلع کے لوگوں کی غربت اور جد وجہد کی عکاسی کرتا ہے